अच्छा हून तुसेंई डिस्टिक दे नांऽ दसगे स्हाड़े डिस्टिक टोटल सारे पूरे डिस्टिक जिन्ने बी न ओह् न बीह् डिस्टिक ते स्हाड़े दो टाइप दियां डिविजनां बनी दियां न इक आई स्हाड़ी कश्मीर डिविजन ते इक जम्मू डिविजन जेह्ड़े दस डिस्टिक कश्मीर डिविजन दे ते दस डिस्टिक जम्मू डिविजन दे सारें शा पैह्लें मैं डिस्टिक दी गल्ल करना लग्गेआ ते सारे पैह्ले तुसेंगी सनाह्गे अस डिस्टिक उधमपुर ते डिस्टिक उधमपुर बिच्च ते दु'ए नम्बरै'र सनाह्गे तुसेंगी अस डिस्टिक रियासी ते हून त्रीए नम्बरै'र सनाह्गे तुसेंगी डिस्टिक डोडा ते हून तुसेंगी दो डिस्टिक अस कश्मीर डिविजन दे सनाह्गे किश्तबाड़ ते इक लास्ट डिविजन तुसें सनाह्गे डिस्टिक सनाह्गे तुसेंगी लास्ट डिस्टिक बारामूला